असीं भारत में रहूं था जिते अलॻि अलॻि धर्म ऐं जातीअ जा माण्हू रहंदा आहिनि जेकी पंहिंजे पंहिंजे धर्म जे हिसाब सां पुॼंदा आहिनि जीअं क्रिश्चियन हिकु पंहिंजी प्रार्थनाऊं सुबुहु शाम वञी चर्च में कंदा आहिनि जीअं मुस्लिम्स पंहिंजे नमाज़ सुबुहु शाम पढ़ंदा आहिनि जीअं असीं हिंदू गुरुद्वारे में वञी करे सुबुहु शाम पढ़ंदा आहियूं ऐं के मंदर में वञी झूलेलाल ते अॻियां असां पलउ पाई करे विनती कंदा आहियूं शिव जे मंदर में वञी सूमरु चौमासो रखंदो आहियूं तीअं अलॻि अलॻि धर्म जा अलॻि अलॻि माण्हू असां भारत में रहंदा आहियूं जेकी एकता में असां विश्वासु कंदा आहियूं के असां हिकु सुठा नागरिक जे रूप में पाण खे सभु मिली करे रहूं भॻवानु हिक ई आहे खाली हुन जा रूप अलॻि अलॻि आहिनि धर्म अलॻि अलॻि आहिनि त असांजी कोशिशि ईअं रहिजे कि असां हिकु सुठो नागरिक थी करे पंहिंजे भारत हिंदुस्तान शहर में हिंदुस्तान वासी थी करे हिकु जुट थी करे रहू जीअं गुजरात में कीअं एकता आहिनि गुजराती जैन कीअं पंहिंजे पाण समाज या माण्हुनि खे अॻियां वधाईंदा आहिनि जीअं असां सिंधी कुझु पंहिंजे पाकिस्तान मां न खणी अची सभु हिते ठाहियो सभु असांजे वॾनि असांजे हिननि सभु ज़ीरो मां अॼु जामु सुठा पैसे वारा थी करे बीठा तीअं असां हर जाती खे सम्मानु ॾियूं विवाद झगड़ा उन जे मथां न कयूं एकता ठाहे रखूं इहा ई मतिलबु हर हिकु हिंदू भारत माण्हूअ में हुअणु खपे के असां सभु हिकु आहियूं